में मीशो तू इक पार्सल मंगाया हा कीऽ चेन मंगाया हा में पार्सल मंगाया हा बट में आनलाइन जेल्लै पेमेंट कीती इद्धरुं जेल्लै में पे में पेमेंट करी ओड़दी ही लेकिन उद्धर ना पेमेंट फेल्ड दस्सा दा हा मतलब पेमेंट में करी ओड़ी मेरे पैसे चली गेदे मेरे अकाउंट बिच्चूं बट उद्धर फेल दस्सा दा हा ते किश ना किश मतलब होना चाहिदा जां ते मेरा प्रोडेक्ट मि मतलब मिलना चाहिदा जां फिर जेह्ड़ा पे बैक होना चाहिदा मेरा जो बी पैसे में पेऽ कीते दे न ओह् पे बैक होने चाहिदे कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिदा